नमस्ते आंटी मेरे को अपने बहन के शादी के लिए तैयार होना है तो आप लहेंगा वहेंगा रखी हैं तो मतलब कैसा कलर का लहेंगा रखी हैं कितने तक है मेरे को पिंक कलर का चाहिए हाँ ठीक है मेरे को बाल वाल भी करवाना आईब्रो ओ ब्रो सब बनवाना है अच्छा तो कितना लेंगी आप

अरे इतना जादा पाँच हज़ार लहेंगे का पाँच हज़ार मेकअप का माँग रही हैं आप कम नहीं होगा ऐसे नहीं फिर भी सब मिला कर हम छः हज़ार देंगे आपको फिर भी बहुत ज़्यादा आप माँग रही हैं ना छः हज़ार तो हम दे ही रहे ना आपको हाँ तो हमको पहेनने के लिए चाहिए हम खरीद नहीं रहे हैं आपसे

बाल काटने का कितना लेती हैं दो सौ थ्री इस्टेप कटवाना रहेगा मेरे को तो अच्छा कितना दो सौ थोड़ा कम करिए ना अच्छा और मेकअप में कौन सा कौन सा मेकअप आपके पास रहेगा आई सैडो आई लाइनर यह सब है ना तो अच्छे क्वाल्टी का है ना आपके अच्छी क्वाल्टी का भी रहना तो चाहिए और फ़ेस मसाज करवाना रहेगा तो कितना लेंगी आप

और नेकलेस किस चीज़ का है डायमंड का है और फे़सियल वगैरह कितना लेंगी अच्छा चलिए हम कभी आएँ तब आपकी दुकान पर हाँ तो मेरे को मेरी बहन की कल शादी है तो हमको सुवह हम आएँगे हमको एक डेढ़ घंटे में आप वापस कर देंगी ना हाँ ठीक है मेरे को शाम मेरे को थोड़ा जल्दी करिएगा मेरे पास टाइम नहीं रहेगा हाँ ठीक है धन्यवाद